हेल्ल'

हेल्ल' औ अ बुंलाय खोनादों औ अ नंगौ नामा ओं खोनादों आंबो खोनाबाय थादों एसे एनै

अ अ अ समाजाव बिराद समाजा बिराद गाज्रि जाबायहाय फोसाबनांसिगोन जों फोसाबनांसिगोन औ

जों फोसाबनांसिगोन

एसे ज' जानानै रायज्लायनो औ गथ'फोरासो आलाय सिलाय जादों न'

नायनांगोनथ' आरो अ समाजखौ फोसाबनांसिगोन बिदिनो गाबोन लाबोनांगोन जोंनो मबाइलआनो गाज्रि खालामदों आरो ना औ औ औ औ ज' जानानै ओंखारनानै अ रायज्लायनांसिगोन गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय इसे गोजानाव दोननांसिगोन मानिया जालांदों बिसोरबो गोदान गोदान नुनानै न' अ बेफोरबायदि आरो होनबालाय दोननोसै न' जागोन दे